सभसँ पहिले तऽ हम तोरा बता दियौ हमर जे क्षेत्र जो हय ओ मुंगेर हय मुंगेर मे ज्यादातर कोइ नेचुरल रिसोर्स के कुछ अइसन हय नइ जैसे कोइला के खान ई सभ तऽ मुंगेर मे हय नइ लेकिन फिर भी मुंगेर मे चार पाँचगो मतलब नदी हैय तकरासँ तो पोखर पोखर बना सकैए आओर ओकरामे मत्स्य पालन करि सकी मेन तऽ मुंगेरमे जादातर लोक खेतिये करैके काहे कि मुंगेरमे जादा जमीन उपजाउ हैय आओर ओकरामे तो अरामसँ खेती बाड़ी कर सकी आरामसँ सभ फल फूल जो भी तो रोपू वो अच्छा होवेगा ही कि तो जादातर उहाँ पर तरबूज अरबूजके खेती होबे काहेकि गङ्गा जी बगलेमे छथि उहाँ पर तरबूज उगैबहुँ तऽ अच्छा जल्दी उगे हऽ आओर मेन तऽ मत्स्य पालन खेती बाड़ी आओओर आओर जादातर लोग उहाँ पर खेतिये बाड़ी करैके आओर कोइ जादा किछु अइसन किछु हैय नहि जहाँ मुंग मुंगेरमे करैके काहेकि जादातर पूरा बिहारेमे ऐसन किछु खेतीके किछु जादातर लोग खेतीये करैके आओर जादा लोग मत्स्य पालन कोइ बिजनेस करैके या फिर कोइ ऐसा बाहर सामान मंगाके ओकरा बेचेला इहाँ पर मेन लोग इहाँ पर एग्रीकल्चर तथा खेती बाड़ी तथा एकरा पर एकरे पर ही डिपेन्डेट है आओर जादा किछु ऐसा मुंगेरमे नही है जो कि जैसेकि कोयलाके खान या फिर जैसे स्टील फैक्ट्री सभ ई सभ स्टीलके खान या फिर कोयलाके खान ई सभ तऽ मुंगेरमे उतना हैय नहि तऽ जादातर लोग एकरे पर आश्रित है एग्रीकल्चर मत्स्य पालन सभपर